हलो जी बोलिए

नहीं नहीं मिलेगी अभी अवेलेबल नहीं है पाँच छः दिनों में आ जाएगी और उसका चार्ज रहेगा पाँच सौ या छः सौ रुपये

कर देंगे फिफ्टी पर्सेंट पचास रुपये इसका चार्ज ज़्यादा लगेगा फ़िर

जी बिल्कुल बता दीजिए आधी पेमेन्ट आप जमा कर दीजिए जी बिल्कुल ओके